میں اپنی سب سے دلچسپ جگہ اور پسندیدہ جگہ آگرہ کا تاج محل وہاں گھومنے گئی ہوں وہ کافی خوبصورت جگہ ہے اور وہاں پہ جو نقاشی کی گئی ہے وہ بے حد حسین ہے بے حد خوبصورت ہے وہ ایک محبت کی نشانی کہا جاتا ہے اس جگہ کو کیوںکہ وہ ممتاز نام سے بھی جانا جاتا ہے